असांजी सिंधी ॿोली सिंधी भाषा सभिनि खां सुहिणी ऐं मिठड़ी भाषा आहे जंहिंखे ॻाल्हाइणु सम्झणु लिखणु पढ़णु घणो ई सवलो आहे असांजी सिंधी भाषा शौक़ारी भाषा आहे जंहिं में ॿावंजाहु वर्ण आहिनि जेरूं सपर नुक़्ता घणा ई आहिनि जंहिंजे करे इन में अलॻि अलॻि तरहि जूं भ्रांतियूं अ वाहंदर थियूं आहिनि त त सिंधी भाषा अ ॻाल्हायणु ॾाढी ॾुखी आहे अ लिखणु परणु ॾाढी ॾुखी आहे ज्यो पंहिंजी भाषा खे पाण घर में ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइयूं ॿारनि खे सिंधी भाषा जो नॉलैज ॾियूं सिंधी इस्कूलनि में पढ़ायूं ऐं सिंधी हिक भाषा जे तौर ते असांजे हिक सबजैक्ट में हुजणु खपे अहिड़े तरहि सां असां सिंधीअ जे सिंधी भाषा जे लाइ फैलयल अलॻि अलॻि तरहि जूम भ्रांतियूं दूरि करे सघूं था हिन सां गॾु गॾु पंहिंजी सिंधी भाषा जो विस्तार बि करे सघूं था पंहिंजे बचड़नि खे पंहिंजे अ ॿारनि खे पंहिंजी भाषा सां ॼाणाइणु पंहिंजी भाषा सिखाइणु असांजे लाइ घणेई गर्वु जी ॻाल्हि आहे त पंहिंजी सिंधी भाषा लाइ भ्रांतियूं फैलाइण खां त सुठो आह पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो हुननि खे भाषा जो ज्ञान ॾियो भाषा सेखारियो हिकु सबजैक्ट रखियो वञे जंहिंमें पंहिंजे ॿारनि खे हिकु सिंधीअ जो सबजैक्ट ज़रूर पढ़ायो वञे त अलॻि अलॻि तरहि जूं फैलायल भ्रांतियूं भाषा में सिखणु कठिन आहे अहिड़े व्याकरण ॾाढो कठिन आहे इहो सभु भ्रांतियूं दूरि थी वञनि ऐं पंहिंजी सिंधी भाषा अॻियां वधे देश में पंहिंजी सिंधी भाषा जो विस्तारु थिए अहिड़ी तरहि पंहिंजी सिंधी मिठड़ी भाषा अमर रहे सभु सिंधी भाषा ॻाल्हायूं